योगा जो पहिरीं त मूंखे न वणंदो हो पोइ जीअं जीअं योगा जे बारे में ख़बर पयी मां योगा करण चालू कयो योगा सां इहो आहे की पहिरी त न मज़ो ईंदो पर जेके असांजा शिक्षक आहिनि सेखारण वारी दीदी आहिनि उन्हनि मूंखे जाम सुठी तरह सां योगा कराई ऐं अगरि हू न हुजनव हा त मुंहिंजी लाइफ़ में कॾहिं योगा न अचेव आहे योगा उन्हनि जे ई करे थी सघो छो की हुननि सुठी तरह मूंखे सम्झायो योगा कंदी रहंदीएं त तू पंहिंजे गुस्से ते कंट्रोल करे सघंदीएं पंहिंजे गुस्से खे रोके सघंदीएं सुठी तरह ऐं शांत नमूने पंहिंजो जीवन जी सघंदीएं तव्हां ख़ुशि हूंदियूं त ही तव्हां पंहिंजे घर खे ख़ुशि रखे सघंदियूं न सभिनि खां पहिरी पाण खे पाण पंहिंजो पाण खे ख़शि करिणो आहे पाण ठीकु हूंदासीं त सॼो घर ठीकु रहंदो पहिरीं हिक माईअ जो ई ठीकु रहंण मन पाण छा आहियूं घर जी नींव नींव ठीकु हूंदी जरूर सभु ठीकु हूंदो घर बिल्कुलु सुठो रहंदो इन करे पाण योग कंदी रहियम ऐं हू दीदी न हुजनव हा त मां हीअ कॾहिं न सम्झी सघांव हा इन करे योगा योगगुरू खां ई सिखणु खपजे जेको सुठी तरहं पाण खे योगा जो महत्व सम्झाए सघे सम्झी वियव न तव्हां बि